साखोन सिखोन जेरै जोङो आमतिसुवाबा बिदिनो गामिनि गामिया गामि गामि बिदिनो ज' ज' ओंखारलायनानै बिदिनो लामा हाग्रा दानस्रांना औवा दालाय बंफां दालाय बायदिसिना हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांनानै साफा खालामो आरो ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय जोङो बिदिनो अब्बा हाखौ लामा सामाफ्रा बिदिनो हाखर बायदिसिना जादोंमोन बेफोरखौ एसे एनै खोनानै मोजां खालामो आरो बिदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांनानै साफा खालामनाय आरो दंफां बिलाइ दालाय गोलैनायफोरखौ जोङो साफा सुस्रांनाय लिरनाय आरो दखान गलाफोर माबाफोर जों साफा खालामो आरो अनेक खालामबोबाय बिदिनो साफाखौ बोसोरै बोसोरै खालामो आरो जोङो खालामबोबाय थायो आं बाहागो लाबाय साखोन सिखोन खालामनायाव अनेकबार बिदिनो सरकफोर सिबनाय साखोन सिखोन बिदिनो बिदिनो किसुमान बायदिसिना बोखारनाय मानाय इसे बेफोरनो अनेक लाबोनो हाबाय आंबो लाबोदों लाबोदों सिबबोदों बिदिनो ज' ज' मावबोदों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन बिदिनो गासैबो खामानिया मावबा मोनो आरो